हाँ हाँ तोरा की मतलब कौन छै क्या तकलीफ़ है मेरी गाड़ी में क्या परेशानी हुई बोलिए सही से धीरे ना चलाते हैं देखिए रोड तो मेरा नहीं है और टाइम से पहुँच हम तो अपना हिसाब से बेस्टे चलाते हैं क्या हुआ क्या करेंगे रोड वैसा ही है तो हम तो वैसे ढंग से चलाते हैं ताकि जरकाई जरकिन्ग तो लगा ही लगता रहेगा रोड रोड सही नहीं ना है हमको टाइम पर पहुँचना भी है जैसे कि मतलब इतना पैसेन्जर है उसको तकलीफ़ नहीं आपको तकलीफ़ हो रही है क्या हुआ आपको चोट भी लगी है

अच्छा ठीक है अपना सही सलामत बच्चा लोग को समेटकर बैठिए गाड़ी तो ऐसे ही चलती है रोड खराब है हम क्या करेंगे

हाँ ब्रेकर तो जगह जगह है तो हम उसको क्या कर सकते हैं हुँ मानते हैं कि कभी सर में कभी हाथ में कभी पैर में चोट लगबे करेगा यह बात मानते हैं हाँ हम तो चला रहे हैं आपलोग ध्यान से बैठिएगा कोनो और कोनो तकलीफ होती है हमलोग को तो बहुत परेशानी है हमलोग को तो वहाँ जहाँ जाना है हमको टाइम से भी तो पहुँचना है ठीक है हाँ बोलिए अच्छा ठीक है हम आकर बात करते हैं